जय झूलेलाल रॉयल डाइन रैस्टोरेंट मां तव्हांजे एप तां ऑडर कयो हुयो तव्हांजे ऑडर अञा ताईं आयो कोन्हे मां ऑडर में पनीर जी शयूं नान अने रायतो घुरायो हुयो एप में ऑडर टाइम लिखयल आहे कलाकु पर हिन महिल ॿ कलाक खां मथे थी विया आहिनि मुंहिंजे घर महिमान अचण वारा आहिनि पर ऑडर अञा ताईं आयो न आहे मुंहिंजे महिमाननि जे अॻियां बेस्ती थी वेंदी अगरि ऑडर टाइम ते न आयो तव्हां जल्द से जल्द ऑडर मूंखे मोकिलयो अने मूंखे ईअ बि ॿुधायो की ऑडर घणी देरि में अचण वारो आहे अगरि ऑडर टाइम ते न ईंदो त तव्हांजो कैहल टाइम बि बराबरि न हूंदो आहे अने मुंहिंजे महिमाननि जे अॻियां मुंहिंजी वाधारे बेस्ती थी वेंदी